आथिखालाव गथ'फ्रा बांसिन आउटदुर गेम्सखौहाय गोसो होनो नागिरा इन्दुर गेम्स बे मब जेनबा दा पर जिनि जुगावहाय बांसिन गथ'फ्रा मबाइल गेमिंसफोर गेलेनो सानो ओफ्राय गेले योबो खिन्थु गोदान गेलेग्रा होनबा आं नुनो मोननायावहाय बास्केट बल फैदों मानो होनबा आंबो गेलेफायो दा आं नुनो मोनदों क'क्राझार एरियावहाय बासकेट बलखौ एम खालामगासिनो गथ'फ्रा एसे हायार लेबेलाव लांनो थाखाय गेलेफानायावबो आंबो दंफायो क'क्राझार एरिया बुङोब्ला डन बस्क' स्कुल जाहैबाय सेन्ट एन्स थाबाय बर'लेण्ड इउनिभारसिटी ओंफ्राय सि आइ थि बेफोरबादि इनस्टिट्यूटफ्रावहाय गथ'फ्रा बासकेट बलखौ एसे हायार लेबेलाव लांनो थाखाय एम खालामगासिनो बे कम्प'टिसन आवहाय मोजां मोजां प्लेयारसफोरबो ओंखारगासिनो दायो ओमफ्राय फुटबलफ्रावहाय गेलेखायो खिन्थु बेखौ गोदान होनाजाया गोदो जुगनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो बे खेलाखौहाय क्रिकेटखौबो गोदो जुगनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो बेदमिनटनखौबो गोदो गोदो जुगनिफ्रायनो गेलेगासिनो बासकेट बलखौ मानो बुंदों होनब्ला बासकेट बला दंखायोमोन फैखा दंख अलरेडि फैखानायमोन इण्डियाव हाय खिन्थु जोंनि एरियावहाय बिदि बे खेलाखौ हाय बारा गोसो होनाय जायामोन खिन्थु दा लासै लासै नो गथ'फ्रा बासकेट बलखौ गोसो होजेनगासिनो लासै लासैनो थांगासिनो ओमफाय आंनि इकस्फिरेन्स जों बुंनो थाङोब्ला आंबो उन्दैनिफ्राइनो बासकेट बलखौबो गेलेखांबाय आमफ्राय क्लास्टार कम्पिटिसन सि बि एस इ ख्लास्थार कम्पिटिसन मोनसे जायो बेवबो आं फारथिस्पिफेटबो खालामखांबाय ओफ्राय मोनसे खेला दंबावो इण्डियाआव इण्डियानि बुहुत फेमास गेम बे जाबाय इन्दरस आवबो गेलाजायो आवदरस आवबो गेलेजायो बे जाहैबाय ख'ख' कम्फिटिसन माने ख'ख' गेम बेनि थाखायबो आङो स्थेथ लेबेल सि बि एस सि ख्लास्थार सेम्फियनसिबबो थु यारस आङो देरहाखांबायबो ओमफ्राय नेसनेलआवबो थांखांबाय आङो नेसनेलाव देरहाबोयाखै खिन्थु बे गेजेर बे खेलाया जोंनि एरियाव गोदान ओफ्राय बेखौबो इन्ट्रदिउस खालामनांगौ बिदि सानो आरो आङो इन्ट्रदिउसआवहाय इन्ट्रदिउस मानो खालामनांगौ होनब्ला स्पर्टसनि मानसिफ्राल' मिनथिगोन खिन्थु बायह्रानि मानसिफ्रा जेबो आइदिया गैया जायो जाय स्पोर्टसआव इन्टारेस्ट दङ दा बिसोरखौ मिथिहोनो हायोब्ला एसे साबसिन जागोन बायदि मोनदों आरो आङो दा गथ'फ्रा बिदिनो गोदान गोदान गेमखौ इन्ट्रदिउस खालाम खालाम नांगौ बिसिनि सिगाङाव हाय थाखि बिसोरो फुरा हल लेबेलै इकस्पिरियेन्स मोजाङै मोनथों लाइफआव जेराव साकसेसफुल जायैनो हानायनि थाखाय